آج ہندوستان کئی بڑے ماحولیاتی مسائل سے دو چار ہے جیسے کہ فضائی آلودگی پانی کی کمی جنگلات کی کٹائی زمین کا خراب ہونا اور موسم کا بگڑتا نظام بڑے شہروں جیسے دہلی ممبئی یا لکھنؤ میں دھواں گاڑیوں کا شور اور فیکٹریوں سے نکلتا زہریلا دھواں لوگوں کی صحت پر برا اثر ڈال رہا ہے گاؤں دیہاتوں میں بھی اب پرانے جیسے ساون بھادوں کے موسم کم ہوتے جا رہے ہیں بارش یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی جہاں پہلے دریا صاف رہتے تھے اب وہاں کچرا اور گندا پانی دکھتا ہے جنگلات میں جانوروں کی تعداد کم ہو گئی ہے کیونکہ درخت کاٹے جا رہے ہیں پہاڑوں پر برف باری کا وقت بھی بدلا ہے کچھ علاقوں میں تو برف کم گر رہی ہے کھیتوں میں فصل کا وقت بدل گیا ہے کسان پریشان ہے کیونکہ کبھی بارش وقت پہ نہیں ہوتی کبھی وہ وقت زالہ باری ہو جاتی ہے